खाना पकाना भी एक कला है और यह एक प्रकार से बहुत सारे लोगों को बनता नहीं है तो ठीक उसी प्रकार मुझे भी खाना बनाना नहीं आता है मैं हमेशा अपनी मम्मी की मदद लेती हूँ मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि किस चीज़ में क्या डलता है और जो ज़्यादा टेस्टी खाना बनता है वो हमेशा खरे मसाले से बनता है और ये खरे मसाले ज़्यादातर खाने को अच्छा स्पेशल टेस्टी बना देते हैं और मुझे खाना बनाना तो आता लेकिन जो भी हेल्प चाहिए होती है मैं हमेशा अपनी मम्मी की हेल्प से खाना पका लेती हूँ और अभी थोड़ा बनाना सीख रही हूँ और हमेशा मेरी मम्मी मुझे किचेन में हेल्प करते रहती है मुझे कुछ बनाना नहीं आता है तो मैं हमेशा मेरी मम्मी से पूछती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं और किस चीज़ ये जो खरे मसाले होते हैं इनको डालने से सब्ज़ी में टेस्ट खुशबू आदि आ जाता है और ये चीज़ें मेरी मम्मी मुझे हमेशा सिखाती है